सुखपुर गाँवमे खराबो साड़ी आबैत छलय किआकि जे आदमी लोकसभके पसन्द नहि होयत छलय ओहि फाटल साड़ीके दाम बहुत महग होयत छलय जे आदमीसभ फाटल साड़ी बहुत लोग नहिओ लैत छै आओर कतय लोक लवो लैत छथि किआकि जे बुझलक नहि नीक छै तऽ नहि देखलक तऽ लय लैत छै फाटल पुरान भए जायए बहुत जल्दी खराब भऽ जायए साड़ी नहि नीक साड़ी होयए ओहि कारण लोक नहि लैत यऽ कतेककऽ नहि होयए पसन्द ईसभ कारणके लेल तऽ हमरासभकऽ नहि ठीक लागयए